हाँ मैं पाँच संख्या बोल सकती हूँ पचास हजार दो सौ बीस हजार एक सौ अस्सी पच्चीस हजार पाँच सौ पचास अस्सी हज़ार नौ सौ अस्सी तीस हज़ार तीन सौ तीस